हमर नाम सन्तोष कुमार छै पिताजीके नाम राजेन्द्र सिंह ग्राम कुआरी मदन थाना मेजरगञ्ज जिला सीतामढ़ी हमर बाल जिन्दगी जे छै जे शुरुआती जिन्दगी जे जिलियनि तऽ ओ गाममे शिक्षा लेलियनि मिडिल इस्कुलमे तखन आठमा यहाँसँ केलियनि अष्टम वर्ग केलियनि ओकरा बाद नवम दशम जे हइ सो मेजरगञ्जमे जे बी उच्च विद्यालयमे केलियनि शिक्षा लेलियनि सभ सरकारी मिडियममे पढ़लियनि ओकरा बाद शादी विवाह भेलै तब प्राइवेट नौकरी करै छथिन बाहरमे तत्काल तखन हम नौकरी करै छियै प्राइवेट आओर दू भाय चारि बहिनके फैमली छै माताजी छथि आ सभ गाँवके शिक्षा लेलियनि दशम वर्ग तक तब अपन शहरमे प्लस टू भी केलियनि बारहवीं कक्षा भी केलियनि आ हमसभके जाति राजपूत छै कास्ट राजपूत छै आ अपन गामक जिन्दगी जिलियनि पढ़लियनि तऽ उच्च शिक्षा लेलाके बाद बाहरमे जॉब करै छियनि अभी तत्काल प्राइवेट ग्रामीण जिन्दगी बड़ा मस्त जिन्दगी रहल बितैलियनि आब शहरके जिन्दगी जियै छियै